हय असो म्हाजो एक टायम येयल्लो तो टायम म्हणचे आजच्यान दोन वर्सां आदीं जेन्ना म्हाका एक्च्युली खूब वर्सां पसून स्विमींग करतालो आनी हांव एक स्विमर जावपाचें खूब म्हजें स्वप्न आसलें सो दोन वर्सां आदीं हांव म्हजे स्टेट चँपियनशीप ह्या हितून कोंपिटिशनान देंवल्लो सो ह्या कोंपिटिशनाक हांवें खूब मेहनत केल्ली आनी फाटलीं ऑलमोस्ट हांव एक सात किंवा आट वर्सां पसून हांव स्विंमींग करतां आनी ताजें माजें एकूच स्वप्न आसलें की हांव एक दीस स्टेट चँपीयन जातलो आनी ह्या राज्याचें नांव किंवा ह्या राज्याच्या नांवाची जर्सी घेवन हांव देशाच्या कोंपिटिशनाक म्हणजे नेशनल्साक रिप्रेसेंट करतलो आनी तो दीस म्हाज्या मेहनती खातीर आनी म्हाज्या पेशंस आनी परसिसां खातीर आयलो तो म्हणजे दोन वर्सां आदीं जेन्ना मेचो म्हयनो आसलो आनी ग्लेनमार्क नांवाच्या कंपनीन स्टेट चँपीयनशीप ऑरगनायज केल्ली ती म्हणजे फोंड्या सो त्या कोंपिटिशना खातीर हांवें खूब मेहनत घेतलेली ऑलमोस्ट दिसाचो फोर टू फाय अर्स जस्ट फॉ स्विमिंगान वताले लायक इवनींग मॉनींग प्रेक्स्टीस आसताली इवनींग प्रॅक्टीस आसताली प्रेक्टीस जाले की परत रेस्ट ओवरऑल दोन ते चार म्हयने हांवें कांयच करूं ना जस्ट अदर देन स्वमिगेंचे प्रॅक्टीस जेवण खाणें आनी रेस्ट घेवप ती आनी म्हाका दिसता ही जी मेहनत हांंवें घेतली आनी ही जी हांवें म्हजे परसिसटंट जे दाखयले हांवें ओवरऑल गॅमी खातीर ती तेजे चीज जालें जेन्ना हांवें वीत रिकोर्ड स्टेट चँपीयन जालो आनी हांव लायक वेन जेन्ना म्हाका जेन्ना गोल्ड मॅडल मेळ्ळें स्टेट चँपीयनशीपाचें आनी तो दीस हांव केन्ना विसरूं शकना बिकॉज त्या दिसा खातीर हांवें जसो जितले दीस जितले म्हयने हांवें दिसा खातीर वाट पयल्ली ती तितलीच वर्थ आसली आनी म्हाका तर दिसता की तसो दीस ती जी मेहनत घेतलेली हांवें ती फक्त एका दिसा खातीर म्हाका मेळुना ताजें जें फळ आसलें ते म्हाका एका दिसा खातीर मेळुना हाचो लायक ह्या वाक्याचो म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की जी हांवें चार ते पांच वर्सां मेहनत घेतलेली जस्ट टू बी अ स्टेट चँपीयन ती मेहनत जस्ट एका दिसान म्हाका फळ मेळुना बट ताच्या फुडलीं जी कितें कोंपिटिशनां जाल्लीं स्टेट चँपीयन आसूं किंवा तालुका डिस्ट्रिक्ट किंवा स्कूल नेशनल्स आसूं तेन्ना सुद्दां म्हाका तातूंत यश मेळेंलें आनी तितून म्हाका म्हाका गोल्ड मेडल मेयळेलें तितून तितून म्हाजें ओवरऑल स्विमींगान खूब नांव जाल्लें म्हजो इवन आवय बापायचो हातूंत खूब हात बार आसलोलो म्हजे जितली मेहनत हांवें म्हाज्या पुलान घातलली तितलीच मेहनत तांच्यांनी पुलाच्या भायर हाचो अर्थ म्हाका हाडप व्हरप म्हजें जेवण धरप म्हाजें ओवरऑल रेस्टा खातीर टायम काडप हितून घातलेली होच म्हाका दिसती की ऑवरऑल जी गोस्ट आसा ती आपल्या जगण्यान सुद्दां आसता जर तूं एका गोश्टी खातीर खूब मेहनत घेयशी एका गोश्टी खातीर खूब पर्सिस्टंसली काम करत तर तुमकां एक ना एक दीस ती गोश्ट मेळटा आनी ती गोश्ट मेळ्ळ्या नंतर अशेंय ना की ती गोश्ट मेळ्ळ्या नंतर सगलें लायक अशें लायक जग सोंपता हीच गोश्ट म्हाका तेन्ना कळ्ळी जेन्ना आफटर जेन्ना हांव गोल्ड मेडलिस्ट जालो आनी हांव स्टेट चँपीयन जाल्लो तेन्ना दोन वा तीन वर्सांनी तो कोवीड आयलो आनी हांव टुवेल्ताच्या एग्जामीन बिजी उरलो आनी जेन्ना म्हजी प्रेक्टीस कंप्लिटली बंद जाल्ली तेन्ना म्हजो जो कोंपिटीटोर जो लायक असो तीन चार वर्सां म्हजे खातीर सेंकेंड येतालो ओ थर्ड येतालो तेणींय म्हाका थर्ड कंपिटीशनाक ताणी म्हाका लायक होरवन तो फर्स्ट आनी हांव सेकेंड आयलो आनी त्या दिसा म्हाका कळ्ळें की जस्ट मेहनत घेवप इमपोटंट ना यू हॅव टू बी यू हॅव टू डू स्मार्ट वर्क तुवें टायम काडप आसता की इवन तुमी बिझी आसले तरी सुद्दां किंवा तुमचो आनी केंदें जायना आसता ओवरऑल तुमी टायम मॅनेजे करपा शिकपा जाय आनी ह्यो ह्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो तुमी ज्यो जें तुमकां स्पोर्टसान शिकयता खेळाचे थ्रू शिकता ते तुमी ऑवररऑल जगान सुद्दां तुमच्या जगण्यान सुद्दां लावूं शकता हाजो अर्थ मिन्स पसिसटंस हाड वक एंड टायम मॅनेजमेंट जर हांवें टुवेल्ताच्या टायमार सुद्दां मातसो टायम काडून प्रेक्टीस केल्ली आसलेली तर तर हांव परत एकदां स्टेट चँपीयन जावपाचो बट माका दिसता की हो टायम सो जेन्ना हांव हारलो तेन्ना म्हाका दिसुना की हो टायम जो आसा तो लायक दूख मनोवपाचो आसा किंवा वायट धरून बसपाचो आसा सो ज्या ज्या द मुवमेंट हांव फस्ट इयरान आयिल्लो कॉलेजींतल्यान तितलो हांव टायम काडपा लागलो हांव एक ते दोन वरां प्रेक्टीस करपा लागलो एन लास्ट लास्ट जे स्टेट चँपीयनसीप जालें तेन्ना हांवें तेका परत उडयलें आनी हांव लायक हांव लायक परत टोपार पावलो ओवरऑल हांव स्टेटान परत लायक बेस स्विमर म्हणपा लागले म्हाका सो म्हाका दिसता की बट म्हाका अजून जो पयलो दीस आसा जो फस्ट गोल मेडल मेळेलें तो हांव केन्ना विसरपाचो ना बिकॉज त्या दिसा खातिरूच म्हणजे त्या दिसा खातिरूच म्हाका ती अशी शक्ती मेयळेली ती मोटीवेशन मेळेलें की ओवरऑल लायफान किंवा ह्या गॅमीन आपलें फूल दिवप आपलें जितले जितलें पोटेंशीयल आसा त्याच्या पेक्षा चड दिवप आणी म्हाका म्हाका तर अशें दिसता की की हीच परसिसटंट किंवा हेच हाड वक हांवेंन म्हज्या लायफान सुद्दा यूज करपा लायफांत सुद्दां घालपा प्रयत्न करपा जाय जेणे करून हांव म्हज्या लायफांतले जे गोल्स आसा म्हजे करियर जे गोल्स आसता किंवा म्हजें शिक्षणाचें जे गोल्स आसता ते हांव अचीव करूंक पावतलो आनी म्हजे म्हजे आवय बापूय जे आसा किंवा म्हजो जो समाजांत म्हाज्या म्हज्या मेह माज्या जाच्या थ्रू म्हाज्यान जे संस्कार जाला वो म्हाजी जे म्हजी जी मेहनत घेतली ती रंग जातली आनी ताजेर हांव दिवंक पावतलों फीडबॅक कितेंतरी तांकां